देखिए भाई अगर किसी को साँप काट ले गाँव में तो पहले जो था से गाँव में विधि व्यवस्था नहीं था अभी भी उतना विधि व्यव्स्था नहीं है लेकिन तत्काल के लिए जो स्वास्थ्य केंद्र सब है उस में कुछ टीका उपलब्ध रखते हैं इस लिए कर के बहुत ये आपदा का समय होता है पहले लोग को हो जाने से पहले झाड़ फूँक करने वाले थे झाड़ फूँक करते थे अब जितने बुज़ुर्ग लोग थे झाड़ फूँक करने वाले सब सब अब गुज़र चुके हुए हैं अब जो है और एक उस पर अब किसी को विश्वास भी नहीं है क्योंकि इस लिए जो उस पर आदमी विश्वास अब नहीं करता है क्योंकि आदमी अब डायरेक्ट उनको ले कर के कहीं बाहर हस्पताल में या कोई नर्सिंग होम में जा कर के इनका ट्रीटमेंट करवाते हैं और ट्रीटमेंट करवाने के दौरान ही उनको वहाँ पर सुधार आता है और बहुत सारे हैं जो रास्ते में जाते जाते ही दम तोड़ देते हैं तो साँप काटने से आदमी इतना जल्दी नहीं मरते हैं वो भयभीत ही इतना हो जाते हैं जिसके कारण उनका हार्ट जो है वो फेल हो जाता है वो भयभीत हो जाते हैं जो अब हम नहीं बचेंगे ऐसी कोई बात नहीं है सभी कभी भी साँप काटे तो घबराना नहीं चाहिए हिम्मत से काम लेना है हिम्मत बना कर के रखिए हमें कुछ नहीं हुआ है ये हिम्मत बना कर के जो रहिएगा तभी आपके शरीर में क्षमता रहेगी आप उसे रोक कर के रख सकते हैं आप जब ये हिम्मत हार देंगे तो हिम्मत हार देने के बाद आप सेंसलेस हो जाइएगा जब ये सेंसलेस हो गए तो ऑलरेडी यूं आपको ज़्यादा असर करेगा कभी भी साँप यदि काटे उस जगह पर तुरंत ब्लेड लीजिए ब्लेड से उस जगह उसको चीर दीजिए क्योंकि वहाँ का ब्लड जो है सो ऊपर की ओर ना भागे इस ले कर के वहाँ पर ब्लेड मार दीजिए ब्लेड मार देने के बाद वहाँ का ब्लड गिरने दीजिए बहुत सारे आदमी भयभीत से कुछ नहीं कर पाते हैं जिसके कारण है जो आज मान कर के चलिए कोई चीज़ यदि हम आप लोग समझाते हैं लेकिन बहुत सारे समझने के लिए भी तैयार नहीं है क्योंकि इस लिए नहीं समझ पाते हैं वो लोग बेचैनी को माहौल में रहते हैं बेचैनी में उतना किसी के पास होश हवास तो है नहीं जो इतना कर पाए जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं जो शिक्षित परिवार से हैं शिक्षित हैं वो थोड़ा समझते भी हैं जो पढ़े ही लिखे नहीं है जिनके पास कोई दो अक्षर का बोध नहीं है ज्ञान नहीं है वो क्या करेंगे उन्हें कुछ करते है ना तो वही लोग ही रास्ते में लटक जाते हैं लटक इस ले कर के जाते हैं तो वो लोग को कुछ समझाइएगा आप सही रास्ता वो लोग चुनेंगे ग़लत रास्ता इस ले कर के साँप काटने पर कभी भी घबडराना नहीं चाहिए कभी नहीं घबडराना चाहिए क्योंकि ठीक है वो एक विषैले पदार्थ ने हमें काट लिया ठीक है काट लिया है काट लिया है तो उस पर डटे रहना है हिम्मत नहीं हारना है कभी हिम्मत इस लिए नहीं हारना है जब ये आप हिम्मत हार दीजिएगा आपका फैमिली का आदमी हिम्मत हार दे परिवार का आदमी हिम्मत हार दे तो हो गया इस में हिम्मत बना कर के ही रखने में सभी आदमी की भलाई है हिम्मत हारिएगा तो वो हिम्मत हारा ही रह जाएगा इस ले कर के हिम्मत नहीं हारना है हिम्मत बना कर के रहना है सब को हौसला बुलंद कर के रखना है हौसला जितना बुलंद कर के रखिएगा उतना ही समाज में आपका नाम होगा आप को पूरे समाज का सपोर्ट मिलेगा सहारा मिलेगा इस आपदा घड़ी में किसी को कोई भी साथ देता है दुश्मन भी होगा इस आपदा घड़ी में वो भी आपके साथ खड़ा है आपके साथ हर क़दम पर वो चलने के लिए तैयार है धन्यवाद